जैसे गाय है भैंस है घर पर है घर पर है तो मैं उसको अपन सुबह नहलाता हूँ अरे सुबह उसको मैं खिला पिला के जो यह जो होते हैं तो दूध है दूध उसको दूदते हैं दूध के उसके बाद गाय को ले के घुमाते हैं घूमा के ले के आते हैं तो उसको पानी को नहलाते हैं साबुन से साबुन नहलाते हम ही है भैंस को बीमार ना हुे गंदगी जो है मेरे पास जोन है जानवर मेरे पास नहीं आएगा मैं उसको दिन में एक बार ज़रूर मैं गाय को भैंस को नहलाता हूँ करता हूँ कहीं भी ले जाता हूँ गाय जैसे ले गए पोखड़ी पोखड़ा में हो हो गए ना घुस गया तो मैं उसको मिलने के घर पर आता हूँ तू पहले मैं उसको नहलाता हूँ नहला वेहला के तब मैं उसको अपने रखता हूँ तब उसको भूसा बोता हूँ उसको खाना देता हूँ यही है मेरे जानवरों को कौन बीमारी नहीं लगेगा मैं जानवरों को बीमारी बचाता हूँ वो बच्चों को जैसे उसके बच्चा हो गया तो बच्चे के जैसे अपन अपन जैसे बच्चों को देखभाल करते हैं तो ऐसे बच्चों का करते हैं बच्चों को रोता है दो दिन तीन दिन का दिक्कत होती है वो बच्चा जब आते हैं होते हैं तो उसको चिल्लाते करते हैं तो उसकी माँ के बच्चों को ले जाके दूध उसको पिलवाते हैं कराते हैं बच्चों को जब बच्चा हो जाता है दस दिन के बाद तो धीरे धीरे बच्चों को नहलाते हैं बच्चों की सफ़ाई करते हैं जानवरों को हमेशा अभी नहाना धोना करना चाहिए है यही जो घर में है पड़ोसी है किसी को बीमारी नहीं होना चाहिए ना होना चाहिए अपन जानवर को हमेशा रखो उसको साफ़ रखो जानवर को अपन हर जगह